میرا پسندیدہ گانا فلم مغل اعظم کا ہے جب پیار کیا تو ڈرنا کیا جب پیار کیا تو ڈرنا کیا پیار کیا کوئی چوری نہیں کی چھپ چھپ آہیں بھرنا کیا جب پیار کیا تو ڈرنا کیا میں اس کو اکثر گنگنانا پسند کرتا ہوں